मां पंहिंजो स्कूल ॿारहें दर्जे ताईं दुबई में कयो हुयो मां ॿारहें दर्जे खां पोइ इंडिया आयी हुयमि पंहिंजी अॻियां जी पढ़ाई करण लाइ त थोरो आहे इते अचण में ऐं इना इंडिया जी ॻाल्हियुनि खे अपनायण में असां खे थोरो तकलीफ़ु थियो हुयो मुंहिंजो कॉलेज जेके हो घर खां ॿ कलाक परे हो मूंखे ट्रेन में सफ़र करिणो पवंदो हुयो मां धिका धुकी खाई करे पंहिंजे कॉलेज ताईं पहुंचंदी हुयमि हुनखां पोइ घरु ईंदी त अधु ॾींहुं मुंहिंजो ईअं ई निकिरी वेंदो आहे त थोरो सफ़र ऐं समय जो अ असांखे तकलीफ़ु थींदी हुई की मां कीअं चङी तरह पंहिंजो समय बचाया लेकिन मां थोरो थोरो नंढी नंढी शयूं खे बदलाव आणे करे मां चङी तरह पंहिंजा पंज साल पढ़ाई जा गुज़रिया हुनजे अलावा माण्हूं जो ॻाल्हाइणु ॿोलाइण जो तक तरीक़ो इन में थोरो अलॻि हो त कीअं सभनि खां ॻाल्हाए जे मां उहो सभु सिखियो पाण में थोरो बदलाव आणियो ऐं मां हाणे इन मुक़ाम ते पहुती आहियां